बे जायगायावथ' आङो गोबां ना हमोले एखम्बा खुदगायदा गायो एखम्बा नास्राय गोरि फिथिख्रि बामि थुरि बालाबाथिया बिदि बायदिसिना ना गोबां दङ आरो आरो बे जाम्फैफ्राव बिदिनो नास्राय गोरि फिथिग्रि बिदि मोनो आरो आरो लफायनायावबो लफायनायावथ' बामि मोनो बारलि मोनो थेंगोना मोनो फिथिग्रि मोनो गोबां नाफोर दं माखासेखौ बुंजोबनो हाला आरो बिदि ना हमै हमै जों जिउ फोथांनानै थायो

ना हमनानै जोङो जायो ओंख्रि सङो जों बिदिनो बे ज' ज' थांनानै रान्नानै एखम्बा ओंख्रि जायो एखम्बा हारसिं आन्थानो थाङो हारसिं थांनानै ना लायनानै फानफैयो बिदि आरो जोंनि जिउ खुंनायाव नाजों जोंहा गोबां सोमोन्दो दं एखम्बा फैसा गैयाबा ना लायनानै फान्नानै सलियो जोङो जिउ खाङो एखम्बा ओंख्रि बिदिनो दैयावबो ना गोरोमनायाव बामि मोनो बारलि मोनो नास्राय मोनो गोरि मोनो कमलकात बायदिसिना ना मोनो आरो बिदिनो जोंहा जानायनि एखम्बा फान्नायनि बिदिनो बोखांनो हायो जोङो नायाबो दैनिया गोथाव आरो बिदि बरफनिजों मिलाया बियो दैयाव जों सारनानै मोन्नायजों बरफनिया अनेक फाराग दं जोंना गोथावसिन जायो बिसोरनिया थै खम जानाय थै खम बिदि जायो आरो थाजा मोनजाया बिसोरनिखौ गोथां गोथै गोबाव समनि दोनहाबनाय बिदिखौसो मोनजायो जोङो ओंखायनो जोंना खाथि खालायाव हमना मोन्नाया गोथावसिन नायनो साबसिन थाजा जायो आरो जानो नायनायावबो साबसिन जानायावबो गोथावसिन बिदि आरो खस्त'वाबो जोंहा बिदियाव नैयाव बांसिन जायो गोदोमनानै लायनायफ्राव सान्दुं गोसाफ्राव सान्दुंआव थानानै हमनाय ना नाफोराथ' फिथिग्रि मावाफोरखौ बांसिन मोनो फासि साबाबो फिथिग्रि नास्राय गोरिफोरखौ थुरिफोर बिदिखौ मोनो सिंगि मागुर बिदि मोनो गोरोमनायावबो नास्राय गोरि बामि बारलिखौ मोनो बांसिनै मोन्नाय नाफोरानो नास्राय गोरियानो बांसिन आरो गुरनायावबो गाखोयो फिथिख्रिफोर फासि सानायाव गाखोयो